मां सुबुह जो साढ़ी पंजे लॻे उथी करे असांजे घर जे पासे में पार्क आहे हुते वञी करे मां ॾुकंदो आहियां जंहिंजो राउंड पंज सौ मीटर जो आहे पर राउंड और मां क़रीब वीह खां पंजवीह मिंट ताईं मां ॾुकंदो आहियां हुते हेतिरा माण्हू ईंदा आहिनि जो जेके ॾिसी करे मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे इहो पंहिंजी सिहत जे लाइ ॾाढा कॉन्शियस आहिनि त हे शइ मूंखे ॾाढी प्रेरित कंदी आहे की मां बि जो आहे पंहिंजी सिहत खे बरक़रार रखा छो की ॾुकण खां और वॉक करण खां पंहिंजे शरीर खे फ़ाइदो मिलंदो आहे ॿियो कंहिंखे फ़ाइदो न मिलंदो आहे और मां एक्सरसाइज बि कंदो आहियां पार्क में वीह खां पंजवीह मिंटे ताईं जंहिंमें प्राणायाम योगासन बि इंक्लूड रहंदो आहे हुननि खां मुंहिजे शरीर खे ॾाढो फ़ाइदो मिलदो आहे और मूंखे फ्रेश फील थींदो आहे